मेरा नांऽ पूरन चंद ऐ होर मै रियासी डिस्ट्रिक दा रौह्ने आह्ला आं असेंगी जेह्ड़ा इत्थें साढ़े बाह्र च जे गड्डियें दा कराया जेह्ड़ा ऐ एह् कोई ज्याद बी नि ऐ ते घट्ट बी नि ऐ मैक्सिमम ठीक ऐ ते इन्ना जेह्कियां चलदियां टाइम टाइम दियां ओह् स्हेई कराया लोकें लगदा ज्यादा मैंह्गा बी नि ऐ बाह्रले देशें कोला इत्थें असेंगी लगदा कि ठीक ऐ साढ़ा अस इ'यां अस पंजाब जन्ने आं ब्यास जन्ने आं उत्थें बी साढ़ा कराया चार पंज छे सौ दे करीब च लगदा ऐ ते ओह् अस मैक्सिमम देई सकने आं कोई ज्यादा मता कराया नि ऐ ट्रेन च जाना होऐ होर सस्ता लगदा ते बस च जाना होऐ ते ओह्दे कोला ट्रेन कोला ज्यादा लगदा पर फेर बी मैक्सिमम बाकी देशें कोला मैक्सिमम साढ़ा जेह्का ऐ तक ठीक ऐ कराया ज्यादा कराया नि ऐ बाह्र दे देशें असेंगी लगदा कि ठीक ऐ पर ज्यादा बाकी देशें कोला ठीक ऐ मैक्सिमम असेंगी एह् नि लगदा ऐ कि ज्यादा कराया ऐ पंजाब जाने वास्तै जम्मू जाने वास्तै साढ़े इद्धर कोई ज्यादा खर्चा कराया नि लगदा पंजाब जाचै इद्धरा जम्मू चली जाचै दिल्ली चली जाचै ओह् कुदै बी जाचै इत्थै जेह्ड़ा कराया जेह्ड़ा ज्यादा घट्ट ही ऐ बाकी देशें कोला घट्ट ऐ असेंगी ठीक लगदा कोई इन्ना ज्यादा ज्यादा नि ऐ ते जिस स्हाब कन्नै साढ़ा इनकम ऐ कमाई दे साधन दे स्हाब कन्नै साढ़ा जेह्का कराया ऐ एह् ठीक ऐ ल असें साढ़े वास्तै इत्थै ठीक ऐ अस सोचने आं कि जिन्ना ऐ अज्ज दी डेट च जेह्ड़ा एह् कराया ते इत्थें साढ़े लोक देई सकदे न होर देआ दे न ज्यादा मुश्कल नि ऐ बड़ी परेशानी आह्ली गल्ल नि ऐ के कराया देओ साढ़ा कोई ज्यादा बड़ा इत्थें ज्यादा कराया नि ऐ ठीक कराया ऐ मैक्सीमम ज्यादा नि ऐ ज्यादा कराया अस इत्थें असें अपने लोकल इत्थें बी ठीक ऐ ज्यादा नि ऐ कराया अग्गें पिच्छें बाह्र चली जाचै उत्थें बी ठीक ऐ बाह्र दे बिच्च ज्यादातर कराया जेह्ड़ा ठीक ही ऐ कोई साढ़े स्हाब कन्नै नि ऐ ज्यादा